मवैया इंद्रा नगर गोमती नगर आलमबाग लालबाग चौक हजरतगंज अमौसी रकाबगंज अलीगंज महानगर निशातगंज मुरली नगर जानकीपुरम रिकाबगंज नादरगंज मौलवीगंज अ अमीनाबाद कैसरबाग चारबाग गोलागंज नका न नजरबाग लालबाग कृष्णा नगर माल एवेन्यू